जिबा आगष्ट जिगुजौ ब्रैजिस्नि से फेब्रुवारि जिगुजौ स्निजिसे स्नि अक्टबर नैरोजा नैजिथाम नाइन एलिभेन नैरोजा नैजिसे नै अक्टबर जिगुजौ स्निजिदाइन